میرے دو خاص شوق ہیں ایک تو شاعری کرنا اور دوسرا تھیئٹر اور میں دونوں شوق اپنے لے کے چل رہا ہوں میں شاعری بھی کرتا ہوں اور تھیئٹر بھی کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اِن میں زیادہ سے زیادہ کام کروں اور زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کروں خوب ساری شاعری کروں اور بہت کچھ تھیئٹر سے سیکھوں اور اِس میں بھی بہت کچھ کروں بہت سارے ڈرامے کروں اور میرا خاندان میرے گھر والے بھی اِس میں میرا پورا ساتھ دے رہے ہیں وہ اِس طرح کہ اُن کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنے شوق وغیرہ سے ہٹئیے اور کوئی اور اچھا سا کام ڈھونڈھیے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو اپنے شوق کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کام کر لیجیے یا اگر آپ کر پائیں تو اپنے شوق ہی کو اپنا کام بنا لیجیے اور اُسی کو اپنے انکم کا ذریعہ بنا لیجیے آمدنی کا ذریعہ بنا لیجیے لہٰذا یہ میری گھر والوں کہ وجہ سے بہت زیادہ میرے لیے آسانی ہے کہ میں اپنے شوق کو آگے بڑھا پا رہا ہوں اور میں اِس حد تک سوچ پاتا ہوں کہ شاید میں آگے چل کر اپنے شوق ہی کو اپنی آمدنی کا ذریعہ اِنشاء اللہ بنا لوں